ہیلو جی آپ سویگی كسٹمر سروس سے بات كر رہے ہیں تو جی میں عشا ناز بات كر رہی ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ كے سویگی ایپ سے میں نے كچھ كھانے كا آڈر دیا ہے جو كہ میں غلطی سے وہ كھانا آڈر كر دی ہوں جو میں کھاتی ہی نہیں ہوں جیسے كہ میں شورما آڈر كی ہوں اور میں وہ مجھے نہیں پسند ہے میں نے غلطی سے آڈر كر دیا اور میں اپنا آڈر چینج كرنا چاہتی ہوں تو اِس لیے آپ پلیز میرا آڈر شورما كے بجائے میرا چكن بریانی كر دیجیے اور اُس كے میرے مجھے جو میں نے ایڈریس اُس پہ دیا ہے اُسی ایڈریس پہ آپ مجھے پہنچا دیں بہت بہت شُكریہ